لڑکیوں عورتوں اور لڑکوں اور مردوں کی طرف سے کھیلے جانے والے کھیل بہت سارے ہیں اور جس میں بہت سارے فرق بھی ہیں جیسے کے اگر ہم لڑکوں کے کھیل کے بارے میں بات کریں تو لڑکے جو ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں بالی بال کھیلتے ہیں کبڈی کھیلتے ہیں اِسی طریقے سے جو ہے بیڈمنٹن ساری چیزیں کھیلتے ہیں لیکن لڑکیاں بھی کھیلتی ہیں لیکن لڑکوں کے مقدار میں کم کھیلتی ہیں اِسی طرح سے لڑکیوں کے کھیل زیادہ تر کچن سیٹ میں ہوتا ہے اور اُن کے لیے جو ہیں گٹّی وغیرہ سے بھی کھیلتے ہیں اگر کوئی لڑکی گھر میں ہوتی ہے تو اور اُن کے کھلونے بھی الگ ہوتے ہیں اگر کوئی چھوٹے لڑکی ہیں تو اُن کے لیے بے بی کا ہوتا ہے غبّارے ہوتے ہیں اِسی طریقے سے ڈول ہوتے ہیں گڑیا ہوتے ہیں اور لڑکوں کے کھلونے جو ہوتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں اور جب لڑکے اور لڑکے کی بات کریں تو اِن کا باونڈری جو ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے کرکٹ کی ہو یا فٹ بال کی ہو والی بال کی ہو لیکن لڑکیوں میں کچھ باونڈری چھوٹا بھی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈیفرینس ہیں اور اِسی طرح سے لڑکے لڑکوں کا کھیل ایک لمبے سمے تک چلتا ہے جب کہ لڑکیوں کا کھیل زیادہ لمبے سمے تک نہیں چلتا ہے اُن کے لیے ایک سمے لمٹ ہوتی ہے لیکن کم مقدار میں لمٹ ہوتی ہے تو گویا لڑکیاں اور لڑکوں میں بس یہی ڈیفرینٹ ہے